جیسا کہ میں مذہبی مواقع پہ تو دیوتاؤں کے بت کبھی نہیں بنایا ہوں نہ ہی میرا بنانے کا شوق ہے چوں کہ بت بنانے کے لیے میں دیکھا ہوں میں فوٹو گرافی کرتا ہوں فوٹو گرافی میرا شوق ہے اب میں بہت سارے فوٹو گرافی کی کھینچتا ہوں بتوں کی کھینچتا ہوں مندروں کی کھینچتا ہوں اب لوگ اسے خریدتے خرید فروخت بھی کرتا ہوں میں اس کو اب لوگ اس کو جو چاہے جس طرح سے استعمال کریں لوگ اس کو پوجتے بھی ہیں مجھے اس سے کیا اعتراض اب میرا تو کام ہے بیچنا اب وہ لوگ جس طرح سے بھی کریں چوں کہ میں کبھی مذہبی مواقع دیوی دیوتاؤں کے جیسے کہ عید دیوالی وغیرہ پہ یہ ہندو ہی پوجتے ہیں تو کلے کلے بنانا مجھے آتا ہے تھوڑا بہت کلے جو مٹی کے جو ہے تھوڑا گیلی کر کے اس سے آپ آرٹس بنا سکتے ہیں اس سے آپ چکی بنا سکتے ہیں طرح طرح کی جو ہے گڑیا بنا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سجاوٹ کے لیے ٹھیک لگتا ہے وہ سب چیزیں اور فوٹوز وغیرہ میں نے بہت کھینچی ہیں تا کر کے تا کہ وہ دوسروں کو پسند آئے اور میں اس کو بیچ سکوں